जीअं त मां वेझिड़ाई में हिकु मीशो तां हिकु कुर्ती वरिती जीअं फ़ोटू ॾेखारियो पर उहा कुर्ती न आई कपिड़ो बि ॾाढो बेकारु ऐं कमु बि सुठो न थियल हुओ अघु बि वॾो हुओ पर पाए ॾिठमि त ॿांहूं सोढ़ियूं ऐं फ़िटिंग बरोबरि न हुई ॿाहिरि पाए निकितमि त हर कोई चए पियो कपिड़ो सुठो न आहे तूं परचेज़ कीअं कई अथई पोइ उहा मां कुर्ती धोती उन मां एॾो कलरु पियो निकिरे जीअं त कलर में ॿुॾियलु कुर्ती मोकिलियऊं मां सजेस्ट थी कयां त मीशो मां काइ कुर्ती न घुरायो ऐं पैसा बि रिटर्न नथा अचनि मूंखे इन कुर्तीअ मां जाम दिक़त आहे